साढ़े गुरु जेह्ड़े न ते असें अपना गुरु इ'नें गी बनाए दा द्वारका शास्त्री होरें गी बनाए दा अपना गुरू असें इ'नें गी गै पूजने आं इं'दा गै नाम जपने आं सबेरे शामी नाम दित्ते दा ऐ सबेरे शामी जप्पा ने आं इं'दा नांऽ गै बड़े साढ़े अच्छे न एह् गुरु इं'दा दिन बार बी औंदा ऐ छब्बी छब्बी गी जन्दे न उत्थै छब्बी गी साढ़ै इत्थै बड़ा ओ चलदा ऐ उं'दा छब्बी गी उं'दा उत्थै बड़ा सत्संग होंदा अस जन्ने ऐं उत्थै साढ़े ग्रां बिच्च ते करदे न रुट्टियां बनांदे सारियां जनानियां किट्ठियां होइयै रुट्टियां बनांदे फुलके बनाइयै भेजदे न उत्थै सोआंजने उं'दे म्हाराज हुंदे उत्थै समाधी बनी दी कन्नै छब्बी गी लोक जन्दे न उत्थै सारे साढ़े गुरु होर अस बी उत्थै जन्ने अपने गुरु दे उं'दा नाम साढ़े साढ़े मम्मी डैडी होरें धारे दे हे उ'नें बी इ'यै धारे दे हे द्वारके शास्त्री होर एह् बना दे म्हाराज होर अग्गें फिर असें बी उ'नें गी गै धारेआ सबेरे शामी अस उं'दा गै नांऽ जप्पने आं अग्गें बड़े अच्छे दित्ते दे उ'नें संस्कार दुनिया गी अच्छे दित्ते दे प्रवचन सनाए दे दुनिया गी हां उ'नें बड़े अच्छे हे द्वारका शास्त्री होर चम्पा मैया ओह् बी उं'दे कन्नै गै समाई गे बचारे

उं'दा गै उत्थै छब्बी गी चलदा ऐ उं'दा गै प्रोग्राम उत्थै मनांदे न छब्बी छब्बी जन्दे न साला साला गी छब्बी गी साढ़े इत्थै जनानियां सारियां किट्ठियां होइयै उत्थै फुलके बनांदियां बड़े खुश होइयै सारे बनांदे रुट्टी पानी शैल ते फिर उत्थै सारे भेजदे फुल्के ग्रां ग्रां दे सारे किट्ठे होइयै उत्थै भेजदे रुट्टी सोआंजने छब्बी छब्बी मनांदे न फिर अस बी जन्ने आं हर छब्बी गी उत्थै अपने देवतें दे इ'यै गुरु म्हाराज हुंदे कोल उत्थै जन्ने आं मत्था मुत्था टेकियै अपने परिवार गी लेई जन्ने आं सारे जन्ने उ'नें बी सद्दने अपने घर घर बलान्ने आं औंदे साढ़े गुरु म्हाराज होर बड़ी किरपा उं'दी उं'दी बजह कन्नै गै परिवार साढ़ा सुक्ख सलास सुखी नै